हॉस्पिटल आरमे पहिले कुछो नहि रहय लेकिन आब बहुत चीजके सुविधा भऽ गेलै हन आब बहुत चीज रहय लागलय हन अइ चलते आब कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ हरेक रङ्गके मशीन हरेक रङ्गके सबकिछु हइ पहिलेके समयमे रहय जे कुछो नहि रहय लेकिन आब से बहुत चीज भऽ गेलय हन कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ कोइ चीजके लेल अथी नहि हइ जखनी जरूरी हइ तखनी तुरत हॉस्पिटलमे उचित उपयोग होइ हय मशीन भी आयटम सबरङ्गके आयल हइ कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ पर पेशेन्ट सब जे गेल सबकिछु भऽ गेल जरूरीके समान भी सब हॉस्पिटलमे जाइ हइ आब कोइ चीज के लिए अथीके सोचेके नहि पड़य हइ अइसब लए से अथी नहि हइ हॉस्पिटलमे सबकिछुके उपयोग हइ सबकिछु के मशीन हइ सब बीमारीके इलाज करयके मशीन हइ पहिले लोग जब जाइत रहय समस्तीपुर आब सबकिछु यहीँ अही हॉस्पिटलमे मिलय हइ कोइ चीजके साफ सुथरा भी बहुत अच्छा रहय हइ सबकिछुसँ सुरक्षित हइ सबकिछु मिलय हइ हॉस्पिटलमे सब इलाज भी बढ़िआँ होइ हय हॉस्पिटलमे सबकिछु जरूरी जे चीज हइ सब मशीन भी हइ आब ई सब हॉस्पिटलमे रहय हइ कोइ चीजके दिक्कत नहि होइ हय सबकिछुके व्यवस्था हइ उ हॉस्पिटलमे बीमारी उमारी हरेक रङ्गके बीमारीके भी दबाइ मिलय हइ हॉस्पिटलमे सबकिछुके लेल हइ कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ ओइ हॉस्पिटलमे सब सुरक्षित सब सामान आब उपयोग होइ लए हइ पहिले ओइके नहि रहय आब सबकिछु मिलय हइ हॉस्पिटलमे सब सब सब सामान भी उपयोगके सबकिछु हइ हरेक बीमारीके लड़यके सब अथी मशीन हइ हरेक रङ्गके साफ सुथरा भी हइ आओर बीमारीके इलाज करयके लेल सब रङ्गके मशीन भी हइ की सबकिछुके अच्छा बे इलाज होइ हय आओर सबकिछु सुरक्षित हइ सब साफ सुथरा भी रहय हइ हॉस्पिटल आब ओइ सब चीजसँ कोइ चीजके अथी नहि हइ सब पहिले नहि रहय कुछो लेकिन आब सबकिछु रहय हइ आब सबकिछु हइ हॉस्पिटलमे सब मशीनो सबरङ्गके हइ सबकिछु सब बीमारीके लेल आओर सबकिछुके व्यवस्था हइ आब उ कोइ चीजके आब अथी नहि हइ हरेक रङ्गके बीमारीके लेल सब रङ्गके मशीन हइ साफ सुथरा रहय हइ उ चीजके आब अथी दिक्कत नहि हइ फेरो सबकिछु बीमारीके लेल सब मशीन हइ किछु मिलय सब रङ्गके दबाइ मिलय हइ कोइ सब बीमारीके लेल इलाज चलय हय कुछोके दिक्कत नहि हइ सब

कोइ चीजमे दिक्कत नहि होइ हइ सब साफ सुथरा सबकिछु रखय हइ आब हरेक रङ्गके मशीन भी लागल हइ सब बीमारीके लेल लागेके चलते कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ साफ सुथरा भी रहय हइ आओर साफ सफाइसँ भी सब ध्यान दै हइ देखभाल भी करय हइ पेशेन्ट सबके भी अच्छाँ कोइ चीजके दिक्कत नहि रहय हइ साफ सफाइ भी रहल दिक्कत भी नहि रहल सब उ अच्छासँ देखभाल करय हइ हॉस्पिटलमे सबकिछुके व्यवस्था हइ बढ़िआँ हॉस्पिटलमे ओइ चलते कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ सबकिछु बढ़िआँसँ इलाज बढ़िआँसँ सबकिछु होइ हइ पहिले सब साफ सफाइ सबकिछु अच्छा रहय हइ साफ सुथरा भी रहय हइ इलाज भी अच्छा होइ हय आओर सब हरेक रङ्गके मशीन भी आब आ गेलय हन कोइ चीजके दिक्कत नहि हइ सबकिछु व्यवस्था टाइमपर होइ हय वएह सबकिछु रहय हइ ओइ हॉस्पिटलमे कोइ चीजके दिक्कत नहि होइए साफ सुथरा भी रहय हइ साफ सफाइ भी रहय हइ सबकिछु साफ सुथरा आर रहय हइ आओर उ हरेक रङ्गके इलाजो होइ हइ आओर सबकिछुके इलाज होइ हइ आब लोकके कहीँ नहि जाइ पड़तय सबकिछु मिलय हइ हॉस्पिटलमे दबाइ भी अच्छा मिलय हइ साफ सफाइ भी अच्छा मिलय हइ साफ सुथरासँ भी अच्छा रहय हइ सबकिछु मिलय हइ पहिले लोक जाइत रहय समस्तीपुर कहाँ आब सबकिछु यहीँ मिलय हइ सबकिछुके व्यवस्था यहीँ हइ सब साफ सुथरा अच्छासँ रहय हइ इलाज भी अच्छा होइ हइ आओर दबाइ भी अच्छा मिलय हइ सब बीमारीके सब रङ्गके इलाज भी होइ हइ अच्छासँ कोइ चीजके दिक्कत नहि होइ हइ कोइ चीजके तकलीफ नहि होइ हइ खुब अच्छा सुवधा हय यै हिन्दी किआ बाजय छलियै